دلی میں تعلیم کے شعبہ میں بہت سارے رجحانات اور پیش رفت ہوئے ہیں جو قابل توجہ ہیں اشارے میں ٹیکنولوجی کی ترقی کو پیش کیا جا سکتا ہے جو ایک بڑے رجحان کے طور پہ نمودار ہوئی ہے جو تعلیمی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے کیوںکہ آج کے دور میں اس ٹیکنولوجی کی بہت زیادہ اہمیت و افادیت ہے اور اس کی مدد سے لوگ ایجوکیشن کو آسانی کے ساتھ پڑھتے اور سمجھتے ہیں اور سیکھتے ہیں اسی طرح سے آن لائن تعلیم بھی دلی میں تیزی سے بڑھ رہی ہے جس سے طلبا کو زیادہ مواقعے حاصل ہو رہے ہیں وقت کی کم کھپت ہوتی ہے اور اسی طریقے سے ان کو وسائل و ذرائع کا استعمال بھی کم کرنا پڑتا ہے اور گھر بیٹھے ہی آن لائن تعلیم جو دلی میں تیزی سے بڑھ رہی ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اسی طرح سے بین الاقوامی تعاون میں بھی دلی نے قدم رکھا ہے اور مختلف تعلیمی اداروں کے درمیان تعلیمی تبادلہ اور تعلیمی معاہدہ کو بھی تیزی کے ساتھ کر رہا ہے